साढ़े जम्मू कश्मीर दे बिच डोगरी गाने दा बड़ा प्रचार ऐ बसें मैटाडोरें दे बिच डोगरी गाने चलदे ब्याहें कार्जें दे बिच डी जें ड उप्पर लोक डोगरी गाने सुनियै उंदा मनोरंज करदे नचदे और बड़ा ज्यादै मनोरंजन करदे इयां गै डोगरी गाने दे बिच मश्हूर गाना ऐ भला सपाइया डोगरेआ हो रौंसलियां रौंसलियां धारां में तेरा बड़ा मंदा लगदा लौह्का घाड़ू चुक्क गोरिये लोह्का घाड़ू चुक गोरिये कुतै टुट्टी ना जाई तेरा लक्क ओ लोह्का घाड़ू लोह्का घाड़ू चुक गोरिये कैम्बलू पक्के रंग काला ओ एह् डोगरी गाने जेह्ड़े बड़े ज्यादा मश्हूर होए

मैं बी इक निक्का जेहा राइटर आं और मैं इक सिद्ध गोरिये दा भजन लिखे दा अऊं तुसें ई सनांग एह् बी जेह्ड़ा जेह्ड़ा सिद्ध गोरिया दा भजन ऐ एह् बी ज्यादा बड़े ज्यादा लोकें सुनेआ इसी बड़ा पसंद कीत्ता ते मैं तुसें सनाना चाहंग मेरे कुलदेवा सिद्ध गोरिया हो सुआंखे बीच तेरा ऐ बसेरा जोगिया सुआंखे बिच तेरा ऐ बसेरा मिकी बड़ा चंगा लगदा मेरे कुलदेवा सिद्ध गोरिया ओ सुआंखे बिच तेरा ऐ बसेरा जोगिया सुआंखे बि च तेरा ऐ बसेरा मिगी बड़ा चंगा लगदा मेरे कुलदेवा सिद्ध गोरिया ओ नंगे नंगे पैरे आया जोगिया ओ जोगिया नंगे नंगे पैरें आयां जोगिया किश गोदी पाई'ओड़ेआं पाई'ओड़ेआं ओ नंगे नंगे पैरें आयां जोगिया किश गोदी पाई'ओड़ेआं मेरे कुलदेवा सिद्ध गोरिया ओ तेरे तो बगैर नि कोई मेरा जोगिया तेरे तो बगैर नि कोई मेरा मिगी नेईं कल्ला छोड़ेआं कल्ला छोड़ेआं ओ तेरे तो बगैर नि कोई मेरा मिगी नेईं कल्ला छोड़ेआं मेरे कुलदेवा सिद्ध गोरिया ओ रुट्ट लेआंदा मैं तेरे लेई जोगिया रुट्ट लेआंदा मैं तेरे लेई इसी स्वीकारी ओड़ेआं स्वीकारी ओड़ेआं ओ रुट्ट लेआंदा मैं तेरे लेई इसी स्वीकारी ओड़ेआं मेरे कुलदेवा सिद्ध गोरिया ओ अंग्रेजू चरनां च ताड़ी लाई गेआ जोगिया अंग्रेजू चरनां च ताड़ी लाई गेआ जित्तू मत्तरा मांगू तारी ओड़ेआ तारी ओड़ेआ ओ अंग्रेजू चरनां च ताड़ी लाई गेआ मत्तरा दित्तो मांगू तारी ओड़ेआ मेरे कुलदेवा सिद्ध गोरिया ओ सुआंखे बिच तेरा ऐ बसेरा जोगिया सुआंखे बिच तेरा ऐ बसेरा मिकी बड़ा चंगा लगदा एह् जेह्ड़ा सपाइया डोगरी गाना ऐ एह्दे उप्पर जेह्ड़ा सिद्ध गोरिया दा भजन लिखे दा एह् सिद्ध गोरिया दा भजन बी बड़ा ज्यादा मश्हूर होआ बड़ा सारे लोकैं सुनेआ और बड़े बड़े दूर दे मिगी बी फोन आए कि एह् जेह्ड़ा भजन तुसैं बड़ा सोह्ना लिखे दे बड़ा सोह्ना गाए दा ओह्दे कन्नै कन्नै गै डोगरी गाना इक पुत्तरे दा और प्यो दा अप्पू बिच्चे गल्ल बात चला दी ऐ एह् बी इक बड़ा ज्यादै मश्हूर गाना ऐ और एह् एह्दे बिच बी बड़ी ज्यादै शिक्षा मिलदी ऐ ओ पुत्तरा सिक्खी लै ते नशे पत्ते तूं गुआंढियां ने शिकायत कीती ऐ पुत्तरा सिक्खी लै ते नशे पत्ते तू गुआंढियां ने शिकायत कीती ऐ ओ बाप्पूआ असेंगी दिक्खी जल्दे उ'नै घरें साढ़ै लड़ाई पाई ऐ बाप्पूआ असेंगी दिक्खी जल्दे साढ़े घरें उ'नें लड़ाई पाई ऐ अऊं बी दिक्खा ना तूं चिरें घरे औना ऐ अऊं ब दिक्खा ना तूं चिरें घर औन्ना ऐं साढ़े पास्से बिंद नि तूं पिछले कमरे बौह्न्ना ऐं साढ़े पास बिंद नि तूं पिछले कमरे बौह्न्ना ऐं उच्ची उच्ची अवाजें तूं पुत्तरा मिगी लगदा तू दारू पीती ऐ सिक्खी लै ते नशे पत्ते तू गुआंढियां ने शिकायत कीती ऐ कम्में पर जाइयै बाप्पू आ सौखी धैड़ी लगदी नेईं नेईं जावां धैड़ी और चु'ल्ल साढ़ी जगदी नेईं नेईं जावां धैड़ी और चु'ल्ल साढ़ी जगदी नेईं लोक रज्जियै बी रुट्टी खान दिन्दे उंदे घरे जायां आई गेई ऐ बाप्पूआ असेंगी दिक्खी जल्दे उ'नै घरें साढ़े लड़ाई पाई ऐ झूठी शिकायत करियै केह् उ'नेंगी थ्होना ऐ झूठी शिकायत करियै पुत्तरा केह् उ'नेगी थ्होना ऐ नशेआं च पेई गेआ पुत्तरा मिगी बिंद नेईं सनोना ऐ नशेआं च पेई गेआ पुत्तरा मिगी बिंद नेईं सनोना ऐ तेरे बाप्पू अंग्रेजो नै पुत्तरा सारी उम्र ना शराब पीती ऐ पुत्तरा सिक्खी लै ते नशे पते तू ग ने शिकायत कीती ऐ गुआंढियां ने दारु गी नि हत्थ लांदा सिगरट पींदा हा दारु गी नि हत्थ लांदा सिगरट पींदा हा दुक्ख तां नि औंदा मिगी ओह् बी छोड़ी दिन्दा हा दुक्ख तां नि औंदा मिगी ओह् बी छोड़ी दिन्दा हा सौ तेरी मिगी बाप्पूआ औ पींदा गम भुलाने लेई ऐ पुत्तरा असेंगी दिक्खी जल्दे साढ़े घरे उ'नै लड़ाई पाई ऐ पुत्तरा असेंगी दिक्खी जल्दे साढ़े घरे उ'नै लड़ाई पाई ऐ एह् बी गाना जेह्ड़ा बड़ा ज्यादा मश्हूर होआ एह् गाना पुत्तर और प्यो दा प्यो अपने पुत्तरे गी गलांदा के तूं नशे पत्ते बड़े करना लगी पेआ और पुत्तर सनांदा के भाई एह् लोक साढ़े ग्रां दे जेह्ड़े साढ़ै उप्पर जल्दे न और साढ़े उप्पर जल्दे न एह् इक एह् सच्च गल्ल नि ऐ में कोई नशा पत्ता निं करना ऐ